औ दङ औ फानो फांसेयावथ' दाथ' दाम बारायबाय नालाय एकस' थाखा फांसेआव नोंङो बुरजा लाङोबा एसे डिसकाउन्ट होगोन आरो पनसास दालफोर लांबा खमावनो हरगोन एसे औ बिदि बुरजा लांबाथाय डिसकाउन्ट मोनगोन आरो एसे खमावनो मोनगोन औ बुरजा लांबा औ लांफैदो औ जोंहा न'आव गायखांजोब्बाय गायनाया

औ लांफैबानो जाबाय दे जेबो उसुबिदा गैया औ औ औ दे औ लांफैबा खबर हरबानो जाबाय माब्ला लांफैयो औ औ मोजां मोजां गोजा औ खोमथा खोमथा गोजा औ एसे गिदिर गिदिर देरबायानो गयाबो गोसोम गोसोमथार ना औ लांफैदो